प्रायः यह देखा गया है कि प्रत्येक क्षेत्रों में कुछ न कुछ अंधविश्वास रहता है विशेषकर हमारे क्षेत्रों में यह देखा गया है कि मालवा के कई क्षेत्रों में लोग देवी देवताओं को शरीर में प्रवेश करने का दावा करते हैं वह यह भी दावा करते हैं कि उनका साक्षात दर्शन उनके शरीर के रूप में देवी देवता दिखाते हैं और जिन्हें लोग पूजते हैं देवी देवताओं के इस दर्शन को ही अंधविश्वास कहते हैं क्योंकि ईश्वरी शक्ति आकार और निराकार है व सभी में समाहित है परन्तु उन्हें इस तरह से दर्शन दिखाना और इस तरह प्रदर्शित करना कि केवल चमत्कार सिर्फ यही कर सकते हैं यह गलत है और अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाले ऐसे कई परंपराएँ लोगों ने स्वयं निर्मित कर रखी है जिससे कि ये पता चलता है कि लोगों को जो घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं उनमें यह कम देखा जाता है परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर मालवा के ग्रामीण क्षेत्रों में यह देखा जाता है कि ऐसा अंधविश्वास ज्यादा है पर्चों पर लिखना और उनकी एक घोषणा के मात्र से अपने जीवन का पूर्णतः पूर्णतः उस पर विश्वास करना यह देखा गया है